हैल्लो भैया तुस नर्सरी आह्ली दुकान दा बोल्ला दे मि बूह्टे चाहिदे दे हे सौ ते रेट केह् ऐ उं'दा किन्ना डेढ़ सौ रपेआ अच्छा अच्छा लेकिन थोह्ड़ा डिस्काउंट देओ क्यूंकि सौ बूह्टा लैना नेईं भैया सौ बूह्टा लैना समझा करो मतलब कि थोह्ड़ा ते डिस्काउंट देना पौना इक सौ बीह् धोड़ी ते देऊड़ो हां इक सौ बीह् करूड़ेओ ठीक ऐ हां ते फ्ही तुस इत्थै पजाई बी छोड़ेओ कड़गयाल नेईं भैया इद्धरा कु'न औना लैने ते तुस आप्पू गै पजाऊड़ेओ कड़गयाल जिद्दर यूनिवस्टी ऐ उ'दे थल्लै गै उद्धर गै थल्लै ठीक ऐ ठीक ऐ मैं सनाऊड़गी ठीक ऐ ओके